ہمارے یہاں شادی بہت دھوم دھام سے کی جاتی ہے اور شادی میں بہت انجوائے بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں شادی شادی سے پہلے سات دن پہلے ہلدی لگائی جاتی ہے ہلدی کا رسم ہوتا ہے اور مہندی کا رسم ہوتا ہے اور شاد اور اور جب اور مہندی مہندی کا رسم پورا ہونے کے بعد جب شادی شادی ہوتی ہے تو بہت اچھے سے انتظامات کیے جاتے ہیں طرح طرح کا کھانا بنایا جاتا ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے غریبوں کو کھلایا جاتا ہے رشتہ داروں کو کھلایا جاتا ہے خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے ان سب کو کھلایا پلایا جاتا ہے اور جب لڑکی رخصت ہو کر جاتی ہے تو منہ دکھا منہ دکھا منہ دکھائی ہوتا ہے اور اس میں پیسے گفٹ اور گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں اور اور پھر ہمارے یہاں ولیمہ بھی ہوتا ہے لڑکے والے کی طرف سے اس میں بھی رشتے داروں کو بلایا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو بھی بلایا جاتا ہے